हाँ मैं थोक बाज़ारों के बारे में जानता हूँ थोक बाज़ार वह होते हैं जिन्हें आमतौर पर थोक बाज़ार या फिर मंडी के नाम से भी जाना जाता है यह बाज़ार आमतौर पर सब्ज़ियाँ फल फसलें आदि यहाँ पर बिकती या फिर ख़रीदी जाती हैं थोक बाज़ार का महत्व उनके व्यापारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और बात की जाए यहाँ के सब्ज़ियों की कीमतों की तो यह हर वर्ष बदलते रहते हैं क्योंकि हर साल किसी न किसी या फिर कोई न कोई मौसम आता ही है जिसकी वजह से हमारी सब्ज़ियाँ या फिर फसलें कभी ख़राब होती हैं या फिर उनकी मात्रा कभी ज़्यादा हो जाती हैं जिसकी वजह से इनकी कीमतों पर भी काफ़ी बदलाव आता है और जब ऐसा होता है तो हम चाहते हैं कि यह बिना किसी परेशानी के हमारे घर तक भी पहुँच जाए जिसके लिए हम ऑनलाइन ख़रीददारी के बारे में सोचते हैं और इसे सीधा हम अपने घर तक पहुँचा सकते हैं या फिर ख़रीददारी कर सकते हैं